राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे गोरमेंट की तरफ़ से बहुत प्रयास किए जा रहे हैं या यहाँ की प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा अपने आप में गोरमेंट ने बहुत कोशिश भी अपनी तरफ़ से कोशिश करी है क्योंकि और यहाँ पे स्थिति को अच्छे से देखते हुए इसको अच्छे से करने अच्छे से अच्छा करने का कोशिश करी है जैसा कि हम जानते हैं कि गोरमेंट ने बजट दो हज़ार तेईस चौबीस में यहाँ की इंग्लिस मीडियम स्कूल गोरमेंट इंग्लिस मीडियम स्कूल खोल के बहुत अच्छा एक सहयोग दिया है जो कि बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाएगा राजस्थान को आगे बढ़ाएगा राष्ट्रीय युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा जो कि एक बोर्ड क्लास होती है इसमें भी राजस्थान के उच्चत्तम शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये बहुत अच्छी नीति होगी कि इंग्लिस मीडियम स्कूल खोले जाएं ओर भी ज़्यादा ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी आगे से आगे बढ़ पाएं जितना हो सके आगे बढ़ें